एप्पल शोरूम से दीपक कुमार बात कर रहे हैं जी हमें फ़ोन चाहिए था जी बढ़िया कौन सा रहेगा आईफ़ोन फ़ोटीन प्रो एक और आया ना फ़ोटीन प्रो मैक्स वह कैसा वह ठीक है यह ठीक है जो आपको अच्छा लगता है अपको कौन सा बढ़िया लगता है मुझे आईफ़ोन फ़ोटीन प्रो चाहिए जी वह तो कोई दिक्कत नहीं है कीमत तो हो मिल जाएगा तो इसमें कुछ स्पेशल फ़ीचर आया इस बार पहले के बजाय और बेहतर बनाया है इसको बैटरी कितने एम ए एच की कर दी इसमें पैंतालीस सौ की जी कितना टाइम लेता है चार्जिंग के लिए फुल है चलता कितना है इसका बैटरी मतलब सबसे बढ़िया फ़ोन है ये अपनी पर्सनल टल सिक्योर्ड रहेगी इसमें या लीक हो सकती है हाई सिक्योरिटी है इसके अंदर डाटा सेफ़ रहेगा हमारा इसमें अच्छा कितनी कीमत है इसकी यह तो आपके शोरूम की कीमत है और ओनलाइन प्राइज़ तो कम है इसकी कम से कम पंद्रह हज़ार कम है आप बात रहे हो जिसमें तो गिप्ट क्या चल रहा है आपके आईफ़ोन की आईफ़ोन की स्मार्टवाच दे रहे हो हाँ वह तो है लेकिन स्मार्टवाच आप एक्स्ट्रा भी तो ले रहे हो चार्ज भी तो इसके बाद साथ ब्लूटूथ वगैरह आता है कुछ ब्लूटूथ एयरफ़ोन कुछ आता है मोबाईल मिलता है चार्जर दे रहे हो आप और एक गिप्ट में स्मार्टवॉच मतलब कितने में पड़ जाएगा आप फाइनल रेट बता सकते हो इसकी जिससे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह डिस्काउंट करोगे थोड़ा बहुत ठीक तो कल सुबह दस बजे के बाद आता हूँ आपके पास